हाँ क्या है क्या लेना है अरे हमको साड़ी बहुत सी चाहिए सूती भी चाहिए थोड़ा कॉटन में और थोड़ा सिलिक में चाहिए और पूनम में चाहिए हाँ षदी पड़ी है देने लेने के लिए हाँ और थोड़ा काटन में दीजिए औ थोड़ा थोड़ा टेरिकॉटन टेरी में जो होता है यह सब नए नए फैलाए हुए हैं काटन में दीजिए सिलिक में दीजिए और पूनम में दीजिए और थोड़ा मारोल ओरोल है

हाँ थोड़ी दीजिए ऊनी थोड़ा दो चार ठो थोड़ा थोड़ा करके दस बीस ठो दीजिए दस बीस ठो वह दीजिए सब पैक करिए हाँ क्या भाव लगाई हो

अरे आप हज़ार पाँच सौ साड़ी चलती हैं अच्छे से अच्छी साड़ी दो दो हज़ार की चलती हैं हाँ

हाँ हाँ हाँ तो हमको पूनम चाहिए मारमेल में चाहिए थोड़ा काटन में चाहिए हाँ यह साड़ी चाहिए हमको हाँ पैक कर दीजिए पच्चीस पच्चीस ठो पैक करिए पच्चीस ठो मार्वेल के पैक करो हाँ और पच्चीस ठो पूनम और पच्चीस तीस ठो सूती कर दो काटन में हम्म हाँ यह काटन में कर दीजिए पेटीकोट भी लगा दीजिए उसको टोटल टोटल साड़ी चाहिए तो सौ सौ आ गए एक सौ बीस बीस साड़ी दीजिए हाँ शादी पड़ी है क्षयदी भी पड़ी है भाई थोड़ा पच्चीस ठो काटन वाली दीजिए और पच्चीस ठो पूनम साड़ी दीजिए पच्चीस ठो हाँ और पच्चीस ठो तनी ऊनी दीजिए वह दीजिए का बोलता है मार्वल में ऐसे ऐसे लगा दो हाँ हाँ चलिए ठीक है थोड़ा कम कर दीजिए भाई हाँ उसको हाँ सौ सौ पेटीकोट लगा दीजिए

हाँ और क्या चाहिए साड़ियाँ चाहिए और साड़ी सब को पच्चीस पच्चीस ठो पचीस ठो काटन में दीजिए पच्चीस ठो हाँ और मार्बल में दीजिए